जय सचिदानंद भेण ठीकु अं हा हा तव्हां मज़े में बिलकुलु असां मां भेण ॾे थी वञां अं बांबे में रहंदी आहे हा त फोन कई हुयईं त अचु भई घुमी वञि ॿियो तव्हां केॾांहुं वञी रहिया आहियो तव्हां केॾांहुं वञी रहिया आहियो हा हा हा हा हा हा हा हा त सूरत शिफ्ट छो न था थियो हा अं हा ॿार घणो पढ़दा अथव पढ़ाई घणी कई अथाऊं ॿारनि हा हा हा हा हा हा यादि आहे हा ॾाढो सुठो मन ॿुधायुव पाण मिलियासीं मूंखे यादि न हुयो पर हाणे तव्हां यादि करायुव ॾाढो सुठो कयुव उते केॾो मज़ो आहियो सुठो दर्शन कयासीं हा दर्शन कया सत्संग ॿुधासीं ॾाढो मज़ो आयो ऐं तव्हां जा ॿार ॿार ईंदा आहिनि हा सुठो पाण हा असांजा बि मूंखे बि ॿ छोकिरियूं आहिनि ॿई वेंदियूं आहिनि अन मथो टेके ईंदियूं आहिनि ॾाढो सुठो माना मन आहे दरबार ॾाढी सुठी आहे ऐं ॿार अं सिखाए थोरी उन्हनि खे बि थोरो उन अं सिख्या मिले त सुठो ई आहे ऐं ॿियो हा हा त ज़रूरी आहे भॻवान जो नालो त ज़रूरी आहे न इहो थो कमु अचे ॿियो छा थो कमु अचे ऐं ॿिया तव्हां हान वेंदा आहियो त पोइ कीअं माना नास्तो खणी वेंदा आहियो रोटी खणी वेंदा आहियो सुबुह जो सुबुह जो एॾो सवेल उथिणो पवंदो हूंदुव न हा वरी ॿारनि लाइ ठाहे वेंदा हूंदव ॿारनि लाइ बि ठाहे वञो वरी अची करे थोरी तकलीफ़ वरी अची करे त माना कंदा हूंदव हा हा हा हा हा हा बिलकुलु घुमी ईंदासे बांबे में मां बि कॾहिं वई न आहियां हाणे वेंदमि त घुमी ईंदमि हा हा ॿियो ठीकु आहे जय सचदानंद